जी हाँ मैंने ये किताब पढ़ी हुई है जिसका नाम है मधुशाला मधुशाला किताब एक ऐसी किताब है जो बहुत ही दिमाग को अचरज में डाल देती है और बहुत ही ये चैलेंजिंग तरीके की किताब है इस किताब को पढ़ने के पश्चात मुझे ऐसा अनुभव प्राप्त हुआ कि यह किताब बहुत ही अलग तरीके की और बहुत ही उच्च कोटि की किताब है इस किताब को पढ़ने के पश्चात मैंने नया सोचने का तरीका मुझे मालूम चला कि भाई इस प्रकार से भी कोई व्यक्ति सोच सकता है ऐसा अनुभव भी रखता है अपने आप में कि जो ईश्वर को प्राप्त करने की बात को लेकर किसी मदिरालय के बारे में बात कर सकता है और मतलब जिस प्रकार से उसमें लिखा हुआ है जिस प्रकार से उसमें वृतांत है उस वृतांत को मैं बयां नहीं कर सकता मैंने उसका अनुभव कई मेरे परिचितों के साथ मैंने अपने मित्रों के साथ भी उसे साझा किया है और उसे साझा करने के पश्चात मुझे ऐसा लगा कि इस प्रकार की किताबें लिखती रहनी चाहिए समाज में और साहित्य में ऐसी किताबें हमेशा आती रहनी चाहिए इन किताबों के द्वारा हम ये जान पाते हैं यह सोच समझ सकते हैं कि किस प्रकार से व्यक्ति क्या सोच सकता है क्या कह सकता है किस प्रकार से आप अपने विचारों को अपने शब्दों को और मजबूत कर सकते हैं या समाज में आप किस प्रकार का दर्पण लेकर आ सकते हैं आप ही समाज का दर्पण हैं किताबों के ही जरिए हम किसी भी व्यक्ति को और चैलेंजिंग तरीके की लगती है मुझे ये किताब जो श्री हरिवंशराय बच्चन जी द्वारा लिखी गई थी हरिवंशराय बच्चन जी द्वारा बहुत ही उम्दा तरीके की किताब है ये हम सभी को आग्रह करते हैं यह किताब अवश्य पढ़नी चाहिए